असां वण पोखण जो शौक़ु बचपन खां ई आहे जीअं असां बचपन में नंढा हूंदा हुआसीं इस्कूल वेंदा हुआसीं त इस्कूल जे ॿाहिरां ॾिसंदा हुआसीं त वण लॻा पिया आहिनि उहो ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई पोइ धीरे धीरे जेके नंंढा नंढा पौधा ॾिसंदा हुआसीं थैले में विझी पनीअ में धीरे धीरे खणी पोइ घर जे ॿाहिरां नंढो खॾो खोटे वणु उन में वणु विझी वरी मथां मिटी विझी पाणी जो जग भरे विझी छॾींदा हुआसीं ईअं कंदे कंदे असांखे शौक़ु वधंदो वियो नंढे हूंदे खां ई असां वण लॻाईंदा आहियूं जीअं हाणे रंधिणे में भाॼी था ठाहियूं त केॾीमहिल नीम पतो खपे साओ मिर्चु खपे टमाटो खपे त सभु असांखे पंहिंजे घर में मिली वेंदो आहे इस्कूल वञण खां पोइ असांखे इहो शौक़ु चालू थियो अॼु ॾींहुं ताईं असां अञा ताईं उहे वण पोखींदा रहंदा आहियूं ऐं उन्हनि जा ॿूटा जिते पोइ सुठो ॾिसंदा आहियूं न हुतां वरी अची असां पंहिंजे घरु हणंदा आहियूं ऐं ॾाढो ख़ुशी ख़ुशी असां हणंदा आहियूं ऐं असांखे उन मां घर में सुखु बि थो मिले नंढा नंढा पौधा खणूं केॾीमहिल वॾो हणूं ईअं करे असां सिखी वियासीं ऐं शुरू करे छॾियासीं